हम जे सोफे खरीदलहुँ हँ बड महग पड़ल ओ सोफा बड खराब यऽ हम पाँच सीट वला लेलहुँ रह ओ तीनेटा वला भेज देलक कलरो नहि नीक यऽ पुरा कीड़ा लागि गेल लकड़ी सभ बहुत खराब दए देलक कलर फिनिशिंग नहि ओकर बढ़िऑं छै कलर नहि ओकर बढ़िऑं छै किछो ओ सोफामे बढ़िए नहि छै हमर पैसा बर्बाद भए गेल बहुत पैसा लए लेलक आइके बाद हम ओहि दोकानमे सोफा नहि लेब सोफा बहुत खराब ओहिसे खराब सोफा नहि होइ छै हम नहि लेब अहुँ सभकेँ कहब ओहन सोफा नहि ली बहुत बर्बाद पैसा बर्बाद करब भेलै सोफा लेलाके बाद